कक्राझार जिल्लायाव दानि दिनाव जों नुनो मोनो सोलोंथायनि बिथिङाव बा सोलोंथायनि खाबुफोरा जोबोद मोजां मानोना जोंनि कक्राझारावनो दा इन्जिनियारिं कलेज दंफैयो माबा मेडिकेल कलेज लाबोबाय बा आइ टि आइ दङ सि आइ टि दङ गोबां दङ आरो इउनिभारसिटि बाबो बेयावनो दंखायो जोंना आरो कक्राझार गबमेन्ट कलेजाव स्टुडेन्ट फोरनि फरायसाफोरा दा जोंना बाहेरायाव थांनांला गोजान गोजान जायगायाव थांनानै फरायहैनांला जायगायावनो थानानै डक्टर इन्जिनियार जानो थाखाय बे खाबुफोरखौ मोनबाय आरो बे खाबुफोरखौ मोननो थाखाय गोब्राब नाजानायनि गेजेरजोंसो बिसोरबो सायख' जायो दा आं बुंनो थाङो कक्राझार जिल्लायाव थानाय जायगायारि सोलोंथाइ खाबुफोरखौ जोबोद मोजां होननानै आं सानो आरो जोंनि साखाथि यावनो कक्राझार जिल्लानि साखाथियावनो सोरगिदिं बेफोर गासिबो दंजोबो गोजान जायगायाव थांनाङा सि आइ टि होनोबाबो आइ टि आइ होनोब्लाबोइन्जिनियारिं कलेज होनोब्लाबो एबा बड'लेण्ड इउनिभारसिटि होनोब्लाबो आगोलनि समावहाय जोंनि कक्राझार जिल्लानि बा साखाथि फाखाथि जिल्लानि सुबुंफोराबो गोजान गोजान ड्रिस्ट्रिक्ट फोराव थांनानै बा गोजान गोजान स्टेट फोराव थांनानै सोलोंथाइखौ लाहैनो गोनां जायोमोन सोरहाबा डक्टर जानो गोसो दं सोरहाबा इन्जिनियार नि कर्स फरायनाय सोरहाबा आइ टि आइ नि गोबां गोबां आनो गोजान जायगायाव थांनानै गोबां थाखा फैसा खरस गारनानै फरायहैनो गोनां जायोमोन नाथाय दा साखाथियावनो थानायलाय साफ्रोमबो फरायसाफोरा गावनि जोनोम थांखिखौ साफुंसार जानो हानो जाफुंसार जानो हानाय बा जाफुंसार खालामनो हानाय खाबुफोरा जोंनि कक्राझार जिल्लायावनो दंसै आरो बे खाबुफोरा जोंनि जिल्लाखौहाय जौगा होनाय बा दावगा होनायाव गोबां बिहोमा होदों जेरै जायगायावनो जायगानि इन्जिनियारिं कलेजाव फरायनानै आइ टि आइ सि आइ टि फ्राव फरायनानै बा मेडिकेल कलेज फ्राव फरायनानै गोबां फरायसाफोरानो उथ्रिसार जानानै दा साफा साफा गावसोरनो सासे डक्टर इन्जिनियार बेफोरबायदि जानो हानाय जोङो नुनो मोनबाय जिल्लानि नामखौहाय मुंदांखा खालामबाय बा बिमा बिफानि नामखौ मुंदांखा जायगानि नामखौ मुंदांखा खालमबाय बे कलेज इउनिभारसिटि फोराव स्कुल फोराव फरायनानैनो साफ्रोमबो सुबुंफोरा सासे भारतनि नोगोरारि बा भरत हादरखौ जौगा होनायाव मोजां बिबान मावनायखौहाय नुनो मोनबाय बाखनायथाव बाथ्राया बेनो जोंनि जायगानिनो फरायसालिफोराव बा सोलोंथाइ जायगायावनो सोलोंथाइ लानानै सुबुंफोरा गुबुनखौ थुलुंगा होनो हानाय खालामबाय गुबुन जायजाजों गोजान गोजान जायगानि मानसिफोरखौ थुलुंगा लाहर लायनांला जायगायवनो फरायनानैहाय मोजां मोजां डक्टर इन्जिनियार ओंखारलायनाय दा जोंनि जायगानि सुबुंफोरा बिसोरखौनि लानानै गोबां थुलुंगानायबा जौगाहोनायावहाय मदद खालाम गासिनो दङ